آج ہم نے ایک چادر خریدا جس کی انڈرائڈری بہت خوبصورت تھی اور ماشاء اللہ سے کلر بھی اتنا زیادہ پیارہ تھا کہ ہمیں ایک نظر میں پسند آگیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی کوسٹ بھی بہت زیادہ نہیں تھی جس کی وجہ سے میرا من ہوا کہ ہم خرید لیں اور پیسے بھی بہت کم تھے اس کی مطلب کم رینج میں بہت اچھا پروڈکٹ ہمیں مل گیا اور میری فیملی ممبرس کو بھی وہ چادر دکھانے پہ اتنا پسند آیا کہ سب کو تھا کہ ہم لوگ خرید لیں پھر اللہ کا شکر ہے کی وہ دکاندار نے کم پیسے میں دینے کے لیے راضی بھی ہو گیا تو ہم لوگوں نے خرید لیا اور سب سے زیادہ خوبصورت تو اس کی انڈرائڈری تھی چادر کی اس کی انڈرائڈری اتنی زبردست تھی کہ بس ایک بار میں دل آگیا اس کے اوپر پھر ہم لوگوں نے ایک ساتھ ہی اس کو خرید لیا چادر کو اور اور کچھ اور چادریں ہم لوگوں نے لیں بہت خوبصورت خوبصورت تھی ساری چادریں اور اور اس کے پیسے بھی کم تھے اس لیے ہم لوگوں نے زیادہ خریدا اگر پیسے زیادہ ہوتے تو نہ لیتے